बिहारमे शिक्षाके गुणवत्तामे बढ़ोत्तरीके लिए सबसँ सर्वप्रथम तऽ सरकारके ई योगदान देबैके चाही कि प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रमे इसकुल होबाके चाही इसकुल अगर छथिन तऽ बच्चासब जाइ जाइ छथिन कियाकि सरकारी इसकुलमे पइसा नहि लगै छै बच्चासब बिना पइसाके ही जावै खातिर जाइ खातिर तैयार रहै छथिन लेकिन अगर पइसाके माध्यमके थ्रू कतहु इसकुल जाइ छथिन तऽ एडमि नामाङ्कन नहि कराबै छथिन बच्चासब कियाकि ग्रामीण क्षेत्रमे पइसाके बड्ड दिक्कत होइ छै तऽ बच्चा लोकके पास हुनकर गार्जनके पास पइसा नहि रहै छै कि ओ जे देथिन आओर बच्चाके इसकुल भेजथिन हुनका खातिर कपड़ाके सुविधा हुनकालए किताबके सुविधा ईसब सरकारके करबाके चाही जिनका माध्यमसँ बच्चा आसानीसँ इसकुल जाइ से बिहारमे शिक्षाके गुणवत्ताके लिए प्रत्येक क्षेत्रमे प्रत्येक क्षेत्रमे वेल ट्रेन्ड शिक्षक भी होना चाहिए जिनका माध्यम से शिक्षकसब घर घर जाकऽ हुनका बतेथिन कि इसकुल जाना छै इसकुल जावैसँ जाइसँ नीक ज्ञान मिलै छथिन ज्ञान मिलथिन तऽ ओ पढ़ाइ करथिन पढ़ाइ करथिन तऽ नीक नीक जगह अपना काज करथिन ज्ञानके बिना जीवन अधूरा छै आओर प्रत्येक इसकुलमे नीक शौचालय होना चाही कियाकि लड़की सब भी आबै छथिन इसकुल तो हुनका दिक्कत होइ छनि जिनका कारण ओ नहि आबै छै तऽ गुणवत्तामे ई बड़ चीज नीक काज छै